सफल व्यवसाय ग्रामीण स्तर पर तऽ आइकाल्हि मुर्गा पालन चलै छै मधुमक्खी पालन चलै छै तऽ किछु मतलब पक्षी पालन जगह जगह बहुत बढ़िआँ चलि रहल छै चारू तरफ देखै छियै मुर्गा पालन चलि रहल छै मुर्गा पालनमे अण्डा वगैरहसंँ जे कहै छै गाड़ी घोड़ा आबय छै सब जा रहल छै आ बढ़िआँ करि रहल छै दुकान खुलि गेलै हँ मुर्गा सबकेँ देखै छियै गाड़ीमे ओ चोंचा आबै छै चोंचा टोकरी टोकरी भरि कऽ आबय छै से राखए छै अपना तऽ नहि करए छी लेकिन देखै छी देखै छियै पता करए छियै मुर्गा पालन वलासंँ पूछय छियै कहय छियै जेकि मतलब की एहिमे फायदा छै तऽ कहलक जे से अस्सी मतलब ई अस्सी पैसा या एक रुपैआ दू रुपैआ ओ लए छियै चोंचा आ ओ जे छै से आठ एक सए अस्सी रुपैआ किलो बेचै छियै तैंँ दुआरे देखै छियै आ मधुमक्खी पालन ओहोमे दखै छियै गाम घरमे ई सब चीज चलि रहल छै इएह व्यवसाय अखन अच्छा पकड़ने छै तऽ ग्रामीण समुदायक लोक तऽईसब चीजमे जुड़ल छै बाकी ओ बकरी पालन भेलय तऽ ओ बकरी पालन चलि रहल छै ओकरा बस महिला सब जे छै से ओकरा बकरी उकरी एक सए डेढ़ सए पालि लए छै एहन एहन पालय वला सब छै तऽ ओहिसँ जे छै ओ अच्छा कमाए लए छै समय पर जे छै से ओ बकरा बकरी ईसब बेच बाचिकऽ ई सब जे छै से कमावै छै